न ॾिसो भईया ईअं त हफ़्ते भर खां पोइ अगरि कंदा आहियो त लॻभॻि पंजाह रुपिया फ़ीस डेली जी लगंदी आहे ईअं ठीकु आहे लेकिन अगरि कोई इमरजंसी वारी ॻाल्हि हुजे त असां बि अगिणे अंडरस्टूड कंदा ऐं उन शइ जी हा पुराणा अगरि व मां रोकॉर्ड में ॾिसिदोमाव तव्हां हो केतिरा पुराणा कस्टमर आहियूं असांजा त हुन हिसाब सां तव्हांजी मतिलब ठाहिदासीं अगरि वैलिड रीज़न हूंदो त तव्हांखे भई चार्ज न ॾियणो पवंदो तव्हांखे

कोई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां तव्हां अचिजो साम्हूं ॻाल्हाइ वठंदासीं कोई अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे असां ॿ पंहिंजे में ई आहियूं ठीकु आहे हा हा हा हा हा ओके ओके भईया